सरासनस्रायै सब्थायावथ' सानब्रै खारजायो खारनायनि गुदि थुलु़ंगा होनोब्लाथ' गावनि देहानि फिटनेस गावनि देहाया माने एग्दम स्ट्रं एनारजि गोनां जानानै थाथों माने गोबाव सम बे मुलुगाव थांनानै थानाय आरो बेल' नङा माने बैसोजों लोगोसे गाव पुलिस हान्जा रौनिया हान्जा बेफोरबायदियाव माने खारनानै बादायलायनायावबो माबा खालामनो हायो थ' बे बेलायाव बादायलायनायाव नाजाबाय थागोन पुलिसावबो नाजाबाय थागोन जेराव सुबिदा मोनो खारनाया आंनि बादिब्ला मोनसे मोजां हुदा फुङाव सिखारनायबो जायो फुंनि गुसु बारा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि अक्सिजेननि गोनांथि थ' खारनांगौ जोङो खारनायजों लोगोसे जों खारोबा एक्सारसायजबो खालामनाय जायो बिदिनो थै सारकुलेस'ना मोजां जायो देहायाव गोलोमदै ओंखारो त' बे गोलोमदैजोंनो जोंनि माखासे नाङै बेसादफोराबो ओंखारबोयो बेनो